मुझे सादा भोजन बनाना पसंद है जैसे दाल चावल रोटी सब्जी क्योंकि दाल चावल रोटी सब्जी ये रोज़ की दिनचर्या है इसे इस स्वस्थ भी रहते हैं और बाहर के खाने ची खाने से लोगों में क्या कहते गैस की शिकायत होती है कैलोरी की मात्रा कम होती है हमारे सादे भोजन खाने से खाद्य पदार्थ अच्छे मिलते हैं और उसमें कोई रोग बीमारी नहीं होती है इसीलिए घर का ही खाना चाहिए बाहर का खाना नहीं खाने चाहिए और मैं अपने घर में अपने बच्चों को सादा ही भोजन खिलाती हूँ जिससे वो स्वस्थ रहे और कभी कोई बिमारी न हो